جی جی ہاں اب آواز آ رہی ہے جی ہاں بس میں ڈرائیور بول رہا ہوں جی بتائیے جی جی جی اچھا اچھا میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دیكھتا ہوں ابھی وہ كنڈیكٹر كو بولتا ہوں تو آپ اِس کا ارے سر ایسا نہیں ہو سكتا ہے آپ كے پاس رسید ركھی ہے ایسا كریے آپ جو ہے رسید لے كے آئیے میں دیكھتا ہوں پھر كنڈیكٹر کے اُوپر كاروائی كی جائے گی اچھا اچھا اصل میں آج جو ہے وہ كنڈیكٹر دوسرا آیا نہیں ہے وہ جو ہے ہم كو لگتا ہے مشین میں كچھ گڑبڑی ہو گئی ہوگی اِس وجہ سے جو ہے وہ ہو گیا دھوكے میں ارے ارے بھائی الیكٹرک مشین ہے اب اِس میں جو ہے گڑبڑی ہو جاتی ہے پچاس پچاس پچاس روپئے لے لیے ہیں اچھا اصل میں ایسا ہے آج وہ كنڈیكٹر اصل میں دوسرا كنڈیكٹر جو اصل رہتا ہے وہ چھٹّی پہ تھا تو ہو سكتا اُس میں جو ہے کچھ گڑبڑی ہو گئی ہوگی ہاں جی نہیں نہیں میں غلطی مان رہا ہوں جی جی نہیں نہیں میں اب جو ہے اِس سے بے فكر رہیے میں جو ہے آپ بھی اِس بات كا جو ہے خیال ركھوں گا اور جو ہے آگے اِس كا جو خیال ركھوں گا اور آپ مطمئن رہیں میں اُس كو جو میں اُس كو